हमरा गाँव घरमे बिजलीके बारेमे तऽ सबके पता रहय छै लेकिन एकर खतरा भी बहुत रहय छै किएक कि आजकल तऽ लोग पोलपर सँ तार खीच लै छथिन नङ्गा तार रहय छै बुझय लए नहि आबय छै नोकसी फँसा कऽ अपन घरमे लाइन तऽ लए आबय छथिन लेकिन एकर ई नहि देखय छथिन बचाव केना करियै नहि करियै जे करेन्ट नहि लगय लेकिन इएह सबमे ध्यानसँ चूक होइ जाइ छै तऽ बच्चा बुतरुक करेन्ट मारि दै छै जा कऽ कोइ सटि गेल या रोडपर सँ ही पोलपर सँ तार खिचलाके बाद घरमे लाइन आनय छथिन तऽ नङ्गा तार रहय छै कटल उटल तार तऽ ओकरामे गाड़ी उरी जाइ छै तऽ रोडपर सँ तऽ ओकरोमे करेन्ट उरेन्ट आबयके डर रहय छै एकरा सबसँ खतरा छै लेकिन घरमे जब भी तार लोग आनय तऽ सही ढङ्गसँ तरीकासँ ओकरा यूज करय बच्चा बुतरूसँ बचाकऽ रखय अगर कटल उटल तार रहय छै ओहाँपर जाकऽ बच्चा छु देतय तऽ करेन्ट लागि सकय छै कभी कभी सीरियस भी होइ जाइ छै एकरासँ लोग कि जे लाइनके देखय नहि छै कहाँ कटल छै कहाँ कि छै नहि छै ओकरबाद ओकरामे सटलाके बाद करेन्ट लागि जाइ छै आओर कभी तितल हाथ नहि छुवैके चाही एकरासँ खतरा छै कभी लाइनपर पोलपर तार चढ़ल छै घरमे लोग अपन काम करय लगय छै कि जे कोइ बात नहि ठीक छै करि लेबय काम ओकरामे ई चीज नहि करयके चाही लापरवाही लापरवाहीसँ बहुत किछु होइ सकय छै बिजली तारसँ करेन्ट भी मारि सकय छै करेन्ट मारतै तऽ बहुत किछु होइ सकय छै आओर जब भी घरमे ठीक करय बिजली लाइन काटि कऽ करयके चाही बिजलीके तार छुवैके चाही लेकिन गाँव घरमे तऽ लोग मानय नहि छथिन जाकऽ छुइ लै छथिन कभी कभी मन बरहुके तरह तऽ ओकर परिणाम गलत मिलय छै करेन्ट उरेन्ट लागि जाइ छै कभी तितल हाथ नहि छुवैके चाही हमेशा देखकऽ जाइके चाही आओर आजकल गाँवमे चललै हन एकर बचाव खातिर बिजली करेंट लगलापर हम केना बचि सकय छी केना कि होइ सकय छै पाइप चललै हन प्लास्टिकके जकरामे हम तार घुसाके नोक्सी फसाय सकय छियै जकरासँ करेन्टसँ बचि सकय छियै ओकरबाद बच्चा बुतरूसँ घरमे लाइन केना हम बचाय सकय छियै बिजलीके खतरासँ जे करेन्ट नहि लगय तऽ प्लग चललै हन प्लास्टिकके जे बोर्डमे हम लगाइ देबय तऽ बच्चा ओइमे उँगली उँगली नहि देतै जे करेन्ट लगतै प्लग टाइपके रहय छै लगाय देलाके बाद करेन्ट नहि बाहर आबि सकय छै बच्चा उँगली बोर्डमे नहि कैर सकै छै या भींगल उन्गल मऽ हम कभी जाइ छियै करेन्ट छुइ लै छियै तऽ ओकरामे करेन्ट अगर हमरा लागि जाइ छै तऽ ओइ टाइममे गाँव घरमे लोग कोइ डॉक्टर सुविधा नहि रहय छै तऽ कि करथिन ओकर आँटा उटा लए कऽ बेलन उलनसँ रगरय छथिन ताकि बिजलीके असर खतम होइ जाइ आओर बिजली जे भी करेन्ट लगलय उसब खतम हो जाइ ओकरबाद अस्पताल लए कऽ जा तैयारी करय छथिन आओर एकर बचाव हमेशा ईहए रहलय कि जे सेफ्टी रखय पड़तय बिजलीके तारके कवर करय पड़तय जहाँ कटल खुटल छै वहाँ टेप साटय पड़तय आओर हमेशा ध्यान दैके चाही बिजलीके साथ लापरवाही नहि करयके चाही आओर गाँव घरके महिला लोग हीटर उटर जलाय लै छथिन लापरवाह कि तरह हाथ भीङ्गल हाथ तितल हाथ जाकऽ छुइ लै छथिन जकरा वजहसँ करेन्ट लागि जाइ छै बहुत बार अइसन घटना हमेशा गाँवमे सुनय लए मिलय छै लेकिन अइसन कभी नहि करयके चाही एकर बचाव करयके सबसँ पहिले स्विच बन्द करथिन तकरबाद हीटरपर जे भी सामान छै उतारथिन या भीङ्गल चीज ओइपर चढ़ेथिन तऽ स्विच हटाय कऽ ओकरबाद ओकरापर सामान चढ़ाय कऽ तब ओकर स्विच देथिन लेकिन ईसब नहि करय छथिन लेकिन ध्यान दैके चाही ईसब चीजपर आओर बिजली बहुत खतरनाक होइ छै जकरासँ इंसानके खुद सुरक्षा करय पड़य छै